स्थानीय स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया के लिये हमें प्रवेश पत्र भरना होता है प्रवेश पत्र के अंदर माता पिता को अपेक्षित राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक फॉर्म भरना आवश्यक होता है यह फॉर्म सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध होता है इसके बाद पहचान दस्तावेज़ प्रदान करने होते हैं इन दस्तावेजों में जन प्रमाण पत्र बच्चे की आई डी में हैं आंगनबाड़ी रिकॉर्ड आधार कार्ड आदि शामिल होते हैं और माता पिता की आई डी भी शामिल करनी होती हैं फॉर्म में परिवार के राशन कार्ड आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ बच्चे की विशेष ज़रूरतों को उजागर करने वाले प्रासंगिक प्रमाण पत्र भी शामिल करने होते हैं स्कूल की फीस बच्चों को नहीं देनी होती है बच्चे के प्रवेश में छः से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चे पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक विद्यालय में फ्री शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं